गेलेमुफोराव हारियारि हान्जा आरो आइजोफोरनि नुजाथिनाया जोबोर बाङाइ मानोना जोंनि बर' हारिनि आयजोफोराबो गोबां गेलेनानै जोंनि हारिनि नाम मुंफोरखौ लाखिनो हादों गोबां गेले आइजो गेलेगिरिफोरा स्टेट लेबल इन्टारनेसनेल लेबेलफोराव गेलेनानै जोंनि बर' हारिनि नामखौ गोबां लाखिबोनो हादों आरो देरहाबोनो हादों देरहानायजों लोगोसे गोबां गल्ड मेडेल प्राइसफोरखौ लाबोनो हादों बेनिखायनो बर' हारिनि आइजो माहारियारि हान्जा आरो आइजोफोरनि नुजाथिनायाव नाया जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराबो गोबां गेलेनायखौ लानांगौ आरो गेलेनानै गावनि देहानि थाखायबो मोजां एक्सारसाइजफोरखौ खालामनो हायो बेनिखायनो आइजो माहारिफोरा फोरा गेलेनायखौ सिगाङाव दोन्नानै गेलेलांनांगौ आरो गावखौ गिनानै थानो नाङा बेबादि